मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व ओ क्या है मैं बताती हूँ आपको मेरे पुस्तकों मतलब मेरे पुस्तकों मेरे जीवन में बहुत बड़ी मतलब मतलब जो रोल निभाती है ओ मेरे पुस्तक निभाती हैं क्योंकि मुझे पुस्तक को पढने में बहुत अच्छा लगता है और ओ एक चीज है जो आपके मान शांत कर देती है और आप एक जगह बैठकर बहुत कुछ जान सकते हो ऐसे ही बहुत सारे मतलब उसकी जो अच्छी बात है ओ बहुत है और जो लोग पुस्तक पढ़ते हैं ओ थोड़ा उनका स्वाभाव थोड़ा अलग है क्योंकि ओ ज़्यादा कुछ जानते है और ओ ओ जीवन को समझते हैं ये एक अच्छी बात है कि पुस्तक पुस्तक जो जिसको पढ़ना अच्छा लगता है वो एक अच्छा आदमी होता होगा